हैलो तू शंभु प्लम्बर बोल्ला ना एह् मेरी हा अ'ऊं विक्की बोला ना हां एह् जरो में कम्म लोआए दा हा घरै दा ते बाथरूम दे हंजी नेईं नमां घर बनाया असें इत्थै उमालै बिच बनाया ऐ जगह् लैती ही ते हां ते बाथरूम बिच फिटिंग करवानी ही ते पैह्लें बी थुआढ़ा कोला करवाई ही तुसें शैल कीती दी ही ते इस बारी बी सोच्चेआ तुसें थुआड़ा कोला गै कराई ओड़चै हलदे निं ऐ पर नलके नुलके दिक्खी लैएओ शैल लाएओ ते नलके कोई शैल कंपनी दे लाई दे जेह्ड़े लीक निं करन हां पैह्लें बी होई ही हां चलो तुस प्लम्बर न तुसें ई पता ऐ केह् चीज शैल ऐ केह् नेईं बाथरूम बिच बी लोआने हे ते कन्नै किचन बिच बी लोआने हे उत्थै नेईं जरो पैसे दा कोई चक्कर निं ऐ बा चीज शैल होनी चाहिदी निं एह् अज्ज ते निं ऐ में फ्री कल्ल फ्री ऐ ते कल्ल चलचै भी ठीक ऐ लेकिन बारां बजे आई जाएओ ठीक ऐ ठीक ऐ में तुसें ईं फोन करी ओड़गा ते ओल्लै आई जाएओ तुस भी ठीक ऐ निं

नेईं जैदा गै लानियां न असें कोई दस्स हारियां लानियां न हां दो बाथरूम न हां ठीक ऐ तुस मिगी फोन बी करी लैएओ ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही